भारतीय शिक्षण वेवस्था ही विद्यार्थी केंद्रीय आसा विद्यार्थ्यांच्या दृश्टीन विचार केल्यार ही शिक्षण पध्दतीक तेंकां सोंपी पडटा आनी सहज रित्या तेंच्या वयाच्या मानान उपयोगी अशीच आसा ह्या शिक्षण वेवस्थेन शिकिल्लीं भुरगीं खरींच जिवनांतल्या खुबश्या आव्हानांक तोंड दिताना दिसतात आनी यशस्वी सुद्दां जातात